हॅलो मॅडम मॅडम आमी लास्ट टायम न्हू हांव तुमचो शो पोवपाक गेल्लो म्हाका पोवन खूप बरें दिसलें तुमचो नेक्स्ट शो खंय आसतलो डान्साचो

तालीगांव तुमचे ते डान्स फोर्माचें नांव कितें धालो तें

आं तें कितले जाण आसता धालोन करपी आर्टीस्ट कितलें आसता एका हितून ग्रुप वायज घेता एका

गावपी अलग आसता गावपी गावपी डिफ्ररंट आसता आनी नाच करपी डीफ्रंट आसता

चड करून रात चड करून रातचेत जाता न्हूं ते आनी फुगडी आनी म्हाका सांग पोवया मॅडम काॅम्पिटीशन बी आसता असले ते फॉक डान्साचेर फुगडीचेर बीन आनी लास्ट लास्ट टायम खंय आसलें काॅम्पिटीशन बीन कितें खबर आसा तुका

आनी तुमचे ग्रुपाचें नांव कितें मॅडम नागेश सातेरी कल्चरल ग्रुप आनी तितून वाजोवपी कितले हा धालोन इन्स्ट्रुमेन्ट बीन यूज करनात चड बायलात आसता न्हू दादले बीन चड आसनात न्हू आनी दादल्यांक खातीर खंयचे फॉक डान्स बीन आं तुमचे ग्रुपान बीन तुमच्या ग्रुपान ना रोमट बीन करपी आसात दादले बीन आहा तुमच्या ग्रुपान करपी ते रोमट बीन करपी ऑके ऑके